ہیلو سر جی سر میں ابھی رات کا کھانا بنا رہا تھا سر اچانک پائپ میں پانی آنا بند ہو گیا جی سر جی اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے جی جی جی میں نے چیک کر لیا ہے جی باقی پائپ وغیرہ میں پانی آ رہا ہے لیکن جو باورچی خانہ ہے اس کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے جی سر جی سر یہ اچانک ہوا ہے جی سر اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے جی سر آپ دیکھیں گے آپ میری کچھ مدد کر سکیں گے جی جی آپ چیک کر لیجیے اور دیکھیے اس میں کیا دقت ہے جی جی جی یہ اچانک ہوا ہے جی جی پانی آ رہا تھا لیکن اچانک آنا بند ہو گیا جی سر بقیہ پانی آ رہا ہے لیکن واش روم وغیرہ میں جی جی باورچی خانے میں پانی نہیں آ رہا ہے جی سر جی سر جی جی جی جی سر تو اس کی کوئی تدبیر ہو نکالی جائے اور اس مشکل کو حل کر دیا جائے جی جی اوکے اوکے تھینکس